हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फेमस है पोहा आलू पोहा चना पोहा बाहर अभी जितने भी लोग आते हैं अगर जहाँ भी कुछ नास्ता करना चाहेंगे तो पोहा तो मिलना ही मिलना है और यहाँ के लोगों को भी पोहा बहुत पसंद है हाल ही में कुछ सालों से गर्रा में पोहा का स्टाल है देखते ही देखते इतना फ़ेमस हो गया है वो गर्रा का पोहा की स्पेसल लोग बाहर से दूसरे जिलों से अन्य क्षेत्रों से वहाँ का पोहा खाने के लिए आते हैं और जो स्पेसल नहीं आ पाता इस चीज का विशेष ध्यान रखता है कि जब भी हम वहाँ से गुजर जाए तो वो पोहा खाने वहाँ जरूर रुकते है इतनी भीड़ रहती है कम से कम तीस चालिस लोग लगातार वहाँ हमेशा मिलते ही रहेंगे